ہاں سلام علیکم آپ پھر مجھے کچھ سامان

مجھے سامان خریدنا ہے آپ کے آپ کے پاس میں ہے کون کون سی کریم آپ کے پاس ہیں مجھے لائکا ہی کریم چاہیے اس سے اسکن ٹون اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسکن ٹون صحیح ہو جائے جس سے اسکن ٹون صحیح ہو جائے اور کوئی اچھا سا کریم کوئی سا بھی ہو بس سائڈ افیکٹ نہ ہو فیس واش آپ کے پاس مل جائے گا کون سی کمپنی کا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی شاپ پر آ کر بات کرتی ہوں